खेती होइए हमरा गाँवमे सभसँ बेसी मखानाके मखानके बेसी खेती होइए एहिसॅं मुनाफा बेसी होइए जेना ओकर बाद गेहूॅंम होइए मुँग होइए ई सभ बहुत बेसी होइए ओहिसॅं बहुत फायदा छै लोककेँ कमबैके भी छै श्रोत मखान भेल गेहूॅं भेल मुँग भेल ई सभकेँ बेसी हमरा गाँव तरफ खेती होइ छै ऊखके भी होइ छै तोड़ीके भी होइ छै अन्न सभ कुछ छै ई ओ खेती भए रहल छै तऽ हमरा क्षेत्रमे बढ़िऑं होइ छै खेती सभकेँ दालि भी होइ छै हर अइसन चीज छै कि खेतीक बारेमे सभ कुछ एने भए जाइ छै कि ओहिसँ हमसभ जीवन गुजारि लै छी खेती कए कऽ ओकर बाद खेतीमे जे होइए हमरा अपनोसँ कए लै छी ओकर बाद जे होइए अपनासे तऽ करिते छी ऊख भी भए जाइए एने ओकर बाद दालि अहाँकेँ मटरके भी दालि होइए मकइ भी खेती होइए बढ़िऑं मकइके खेती बेसी होइए एने हमरा आरके क्षेत्र तरफ उहो बढ़िऑं फायदा होइए ओहिमे गेहूॅंम भी होइए हमरा मुँगके दालि भी होइए बढ़िऑं ई सभकेँ खेती बढ़िऑं भए जाइए हमरा आरकेँ तऽ ओहिसऽ जीवन गुजरि जाइ छै दालि हुए ई सभ बहुत हमरा आरके क्षेत्रमे आर जादा होइ छै